उणानवे सत सौ छहासी हिकु हज़ार हिकु सौ यारहं अरिड़हं हज़ार नव सौ नवे हिकु लख अठानवे हज़ार पंज सौ अठावीह